रनिङ्ग कालमे सबसँ बढ़िआँ होइ छै जे क्लासिकल गाना हल्कासा ब्लूटुथमे लगाकऽ कानमे सुनू जाहिसँ कि दौड़ैत कालमे बजै छै से धिआन भङ्ग नहि हुअए आओर रनिङ्ग कालमे जे छै से गाना सुनलासँ बहुत सारा ई होइ छै थकावट नहि होइ छै आओर अहाँ बहुत कम टाइममे जे छै से ज्यादा रनिङ्ग कऽ सकै छी आओर रनिङ्ग करैके कारण रनिङ्गसँ बहुत सारा फाइदा इहो छै जे अहाँके शरीर फिट रहै छै आओर अहाँके जे छै से मेन्टली स्ट्रॉङ्ग रहै छै आदमी आओर दौड़नाइ लोक तैआरी एहि दुआरे करै छै जे कोनो भी जॉबके लेल जे प्रयास करै छै तऽ ओकर टारगेट रहै छै जे ओहिमे हमरा हासिल केनाइ अइ हमरा पास केनाइ अइ ओहिके लेल लोक शिफ्ट बाइ शिफ्ट जे छै से सेटिङ्ग कऽ कऽ दौड़ै छै आओर म्यूजिक जे छै गाना अहाँके बहुत हेल्प करै छै थकान दूर करै छै आओर धिआन एकाग्रचित रखै छै कोनो भी चीजके लेल धिआन एकाग्रचित रहतै तखने कोनो भी चीज प्राप्त आदमी कऽ सकै छै यथासम्भव नहि प्राप्त भऽ सकै छै ओहिमे म्यूजिक जे छै से अहम योगदान रखै छै कोनो भी कोनो चीज पाबैके लेल ओहि दुआरे गाना सुनलासँ थकान बट दूर भऽ जाइ छै आओर एकाग्रचित धिआनसँ आदमी कोनो भी रनिङ्ग करै छै आओर रनिङ्ग कालमे आदमीके बहुत सारा ई रहै छै जे हम गरीबीसँ जुझि रहल छी तऽ रनिङ्ग बढ़िआँसँ अगर मेहनति करबै तऽ जे बढ़िआँसँ मेहनति करबै तऽ पास करब तऽ ताहिके बाद जे छै से हमरा जॉब लागत तऽ हम जे छै से अच्छा सारा पइसा कमाएब तऽ परिवारके भरण पोषण करब तऽ ओहिओके कारण थकावट रनिङ्गमे नहि होइ छै आओर रनिङ्गसँ बहुत सारा फाइदा ई छै जे अहाँके शरीर स्वस्थ रहत आओर मेन्टली स्वस्थ रहब आओर मेन्टली अगर अहाँ स्ट्रॉङ्ग छी तऽ वाकइमे अहाँ स्वस्थ छी नहि तऽ नहि छी आओर एक तरहसँ बहुत पैघ व्यायामो कसरतो भऽ जाइ छै रनिङ्ग आओर एहिके लेल बहुत सारा पैघ पैघ आदमीसब एहि चीजके सलाहो डाक्टर दै छै जे अहाँ सुबहके रनिङ्ग करू तऽ अहाँ स्वस्थ रहब आओर रनिङ्ग जे छै से सेहतके लेल बहुत फाइदेमन्द होइ छै आओर दौड़बाक चाही आओर युवा अवस्थामे बिलकुल रनिङ्ग करबाक चाही जाहिसँ अहाँके शरीर आगाँ चलिकऽ स्वस्थ रहै कोनो चीजके ओहिमे दिक्कत नहि हुअए तेँ रनिङ्गसँ जे छै से बहुत सारा कारण छै आओर रनिङ्ग करबाक चाही हर इन्सानके आओर अगर अहाँ जवान जवानमे दौड़ै छी तऽ फेर अहाँके बुढ़ापामे ओतेक दिक्कत नहि हैत ताहि दुआरे मेहनति आदमीके करबाक चाही बिलकुल एहि सिकमे झिझक नहि हेबाक चाही रनिङ्ग कतेक आदमी गरमी प्रवेशमे रनिङ्ग करैसँ कतराइत रहै छथि जे धू दौड़ब तऽ कि हैत नहि हैत कतेक आदमी कमेन्ट करत नहि बिलकुल नहि ई चीज अहाँके सेहतसँ जुड़ल चीज छै आओर एहि चीजमे अहाँके कखनो झिझक नहि हेबाक छै चूँकि रनिङ्ग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज छिए आओर दौड़बाक चाही इन्सानके एहि ओहिसँ बहुत सारा फाइदा छै आओर बहुत सारा बीमारीके दूर भऽ जाइ छै आओर बीमारी जखने शरीरसँ दूर रहतै तऽ ऑलरेडी अहाँ जे छै से स्वस्थ रहब तऽ अहाँ बहुत सारा वर्क एहन कऽ सकै छी जे जाहिसँ अहाँके कोनो चीजमे दिक्कत नहि हैत ताहि दुआरे दौड़नाइ तऽ बहुत जरूरी छै आओर ओहिके सङ्गे गाना ओहिके लेल बहुत फाइदेमन्द रहै छै